हलो मां मुरली नगर मां थी ॻाल्हायां पेई मां हितां जी हिकु निवासी आहियां ऐं असांजे मुरली नगर में हिकिड़ो सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट हली रहियो हुओ हुन में नगर के त ॾाढो सुठो ठाहिराए वर्तऊं लेकिनि हुन में हाणे गंदगी ॾाढी थी वेई आहे त मां तव्हांखे गुज़ारिश करणु चाहींदसि कि तव्हां ज्योति इंवायरो वारनि खे मोकिले करे उहो कूड़ो जमा करे असांजे जेको गंदगी आसिपासि फ़ैलजी वेई आहे सॼे नगर जो त सौंदर्यीकरण थी वियो आहे लेकिनि हुन सौंदर्यीकरण जे करण सां ई हिते थोरो गंद बि जमा थी वियो आहे त उहो कूड़ो कृपा करे हितां खणाए छॾियो ताकि बरसाति जो हाणे मौसमु अची रहियो आहे त इअं न थिए कि मखर मच्छर मखियूं वग़ैरह थियनि ऐं ॿियो कोई बीमारियूं फ़ैलजी वञनि और साण ई साण जेको सौंदर्यीकरण थियो आहे त हुनीअ में बि दाॻ न लॻणु खपे